जी हाँ यदि हमारे परिवार में कोई बीमार है तो हम उन्हें उसी तरीके का व्यंजन पकाते हैं यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको हम हल्का भोजन देते हैं जिस तरीके से दाल खिचड़ी चावल दूध दलिया इत्यादि इस तरीके खा तरीके का खाना देने से उस बीमार व्यक्ति को किसी प्रकार की पेट दर्द सम्बंधी समस्या नहीं होती है और ये खाना बहुत हल्का होता है जिसको वह बीमार व्यक्ति आसानी से पचा सकता है और अपने स्वास्थ्य को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकता है यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे हल्का भोजन देना चाहिए और वही हम करते हैं हल्के भोजन में दूध दलिया दाल चावल दाल खिचड़ी इत्यादि सम्मिलित हैं